ओइ बाहागि अबेहाय दं दखानाव ए नोंनि डिलिभारि बय आ अबेसिम सौफैखौ ब्रा दहायनो जाग्रा अर्दार हरदों आं माथो दाबो सौफैदिया एसे थाब सौफैबा मोजां जागौमोन नै नेगासिनो दं एसे खबर लानानै खोन्थाहरफिनलाय थाबनो एसे थाब खोन्था हर दे थाब ओम